गांवा गांवानी वचून स्ट्रीट प्ले करूं येता ह्या बाब बद्दल की अशें अशें एक्टीविटीज आसात स्काॅलरशीप्स आसात वा मेन्टर्स बीन अशें कितें करपाचें आसा तें करपाक जाय असो स्ट्रीट प्ले करूं येता वा प्रमाणपत्राचेर निव्ज दिवं शकतात वा टिव्हीचेर असल्यो जायराती दिवं शकता सो देट तें चडान चड अंडर मार्जीन कोण लोक आसा कम्युनिटीस आसात गोंयांत तेंच्या कानार ही बातमी पडची